जय झूलेलाल जॾहिं नंढो ॿारु जनम वठंदो आहे त ॿ ॾींहं हुन जूं अख़ियूं बंदि हूंदियूं आहिनि पोइ धीरे धीरे वरी अख़ियूं खोले खोलींदो आहे ऐं पोइ हुन ॿार खे माख़ी ऐं चाटो थोरो थोरो चटायो वेंदो आहे ऐं छहे ॾींहं खां पोइ वरी उनखे उनजे छठी कई वेंदी आहे त छठी करण जे लाइ महाराज खे घर घुरायो वेंदो आहे ऐं पूजा वूजा कराई वेंदी आहे ऐं महाराज असांखे पहिरियों अख़रु कढी ॾींदो आहे त उनखां पोइ उनजो नालो रखंदा आहियूं सते अठे ॾींहं खां पोइ ॿार जी मालिश थींदी आहे मालिश सां हॾियूं मज़बूत थींदियूं आहिनि ऐं निंड बि ॿारु सुठी कंदो आहे जेतिरी वधीक ॿार जी मालिश थींदी आहे ओत उन ओतिरो ई ॿार वधीक मज़बूत थींदो आहे सते अठे महिने खां पोइ माउ जे खीर मां उन उनजो पेट न भरिजंदो आहे त पोइ उनखे वरी घर जो खाधो खारायो वेंदो आहे नरम खिचड़ी केलो चीकू न साबू दाणे जो भात इहो खारायो वेंदो आहे ऐं जॾहिं वरी ॿारु नाएं महीने जो थींदो आहे त पोइ हुनजो मुंडन बि धूमधाम सां कयो वेंदो आहे जंहिंमें सभ मिटु माइटु ईंदा आहिनि रोटियूं मोटियूं रखियूं वेंदियूं आहिनि बैंड बाजा बि कराया वेंदा आहिनि जय झूलेलाल